हम बचपनेसँ गाममे रहलहुँ आ मिथिला मिथिलामे हम रहै छी मिथिलाञ्चलमे तऽ गामके हम शुरूसँ सभ किछु गामके देखैत एलहुँ हेँ आ गामके देखल जाय तऽ एतुक्का कल्चर एतुक्का भाषा एतुक्का आओर सभसँ नीक जे छै से एतुक्का वातावरण अहाँकेँ बहुत नीक मिलत अहाँकेँ स्वच्छ हवा सुबहके अगर अहाँ उठियौ तऽ लागत जेकि मतलब अहाँ एकटा अलगे दुनिआँमे छी लोक जेनाकि कतहु आओर घूमैलेल जाइ छै अहाँकेँ ओहन अहाँकेँ वातावरण एतुक्का मिलत ओ स्वच्छ हवा मिलत अहाँके साँस लैमे कोनो प्रॉब्लम नहि अगर अहाँ गाममे जेना हमरासभके कहल जाइ छै गाछी कलम घूमै लेल जाउ तऽ लागत कि कोन जन्नतवला जगहमे आबि गेलहुँ आरामसँ ओतय आधा घण्टा बैसू बैसि कऽ अहाँ अपन बात विचार करू ओतय अहाँ अकेलो अगर बैसबै ने तऽ अहाँके लागत कि जे अहाँ कोनो जन्नतमे बैसल छियै लागत कि जे मतलब कतय हम बैसल छी स्वर्गके एकटा दोसर स्थानके कहल जाय तऽ ओ अहाँके गाममे मिलै छै पूरा अहाँके मस्त वातावरण लोकसँ अहाँ बात करिऔ तऽ एकटा अजबे प्रेम लागत लागत कि हँ एतय आओर मेन बात छै ने गामके अहाँके ऊपर कोनो समस्या अबैए कोनो दुःख होइए जेनाकि पूरा समूह अहाँके खड़ा भऽ जायत कि हम अहाँके साथ छी ई अहाँकेँ बहुत नीकसँ अहाँके गाममे मिलै छै मेन चीज अछि ई हमर हम बचपनसँ जेना कहलहुँ गाममे रहलहुँ हेँ लेकिन हम शहरो गेल रहौँ घूमैके लेल तऽ शहरमे जाय कऽ देखलहुँ शहरमे निकलू तऽ सभसँ पहिने तऽ मास्क लगा कऽ निकलू पहिने सभके मोन रहै छै लेकिन अहाँके सभसँ ज्यादा जे प्रॉब्लम हैत ओ हैत साँस लैमे जिंदगी जियैके लेल जे सभसँ ज्यादा जरूरी छै ओ छै साँस हवा आओर अहाँके शहरमे ई अहाँके बिल्कुल नीक नहि मिलत हर जगह प्रदूषण अहाँके मिलत अहाँके साँस लैमे एतेक ज्यादा प्रॉब्लम हैत जे अहाँके खुद हैत कि हम रूमेपर किएक नहि छलहुँ हम बाहर निकललहुँ किए आओर भीड़ जहाँ तहाँ अहाँ कतहु ने शांति अहाँ नहि देख सकै छियै हर जगह शोरगुल्ला अहाँके गाड़ी लोकक भीड़ कतहु अहाँ ई नहि देखबै कि जे कम लोक छै ना ओ तऽ अहाँकेँ बिल्कुल नहि मिलत आओर हर जगह भीड़ हल्ला अगर मैन लिअ अहाँ रास्तापर जा रहल छी आओर अहाँके दुर्घटना भए गेल एक्सीडेंट भय गेल तऽ केओ पलटि कऽ ताकि नहि सकैए किएकि ओतय की छै ने हर ककरो हर केओ खुदके लेल जी रहल छै ओकरा बाद दुनिआँसँ ककरो आओरसँ मतलबे नहि छै जे हँ ई दुनिआँमे केओ आओरो छै आओर एहि शहरमे केओ आओर छै या ओहि सड़कपर ककरो दुर्घटना भए गेलै हेँ ककरो जान जा रहल छै ना ओ चाहतै कि हम ओहि साइड दऽ कऽ कोना निकलि जाय ओकरा कोनो मतलब नहि छै ई चीज हमरा बहुत जखन ई चीज हम देखलहुँ शहरमे तऽ हमरा बहुत अन्तरसँ अहाँकेँ दुःख कही या पीड़ा कही बहुत ज्यादा भेल किएकि हम शुरुएसँ कहलहुँ कि हम गामके रहय रहयवाली छी हम गाममे रहलहुँ हेँ गामके कल्चर देखलहुँ हेँ आ जखन हम शहरके कल्चर ई चीज देखलहुँ तऽ हमरा बहुत ज्यादा अंदरसँ दुःख भेल एहि चीजके लेल कि शहरमे ने धीरे धीरे ने कि लोकसँ जे सम्बन्ध छै ओ घटि रहल छै लोक लोककेँ लोकसँ कोनो मतलब नहि छै किएकि के की कए रहल छै कोनो दिक्कत नहि छै जखनकि ओकरे विपरीत ओकर विपरीत गाममे अहाँके अपनापन मिलत जेनाकि कहलहुँ हेँ कि अगर अहाँ सुबहो सुबह कतहु गेलियै ने आओर अहाँ ओतय अहाँकेँ कोनो दिक्कत भऽ गेल कोनो दिक्कत भए गेल तऽ अहाँके तरफ लोक ने दौड़ि जायत ओ अपन काम छोड़ि कऽ अहाँके पास आयत कि नहि एकरा हमर जरूरत छै हम एतय से आयब ओ अहाँके तामे तक अहाँके साथ रहत जामे तक कि अहाँकेँ ओ सुविधा नहि प्रदान कए देत अहाँकेँ ओ नीकसँ देखि नहि लिए हम सिंपलसँ बात अहाँकेँ परसुका एकटा बात कहै छी हम एक जगह गेल रहौँ भोज खाय लेल जकरा अहाँ शहरमे पार्टी कहै छियै ओहि भोजमे हमसभ गोटाए भोज खाय लेल बैसल रहौँ लाइनसँ शहरमे तऽ अहाँकेँ मिल जायत टेबल कुर्सी लेकिन गामके कल्चर की छै एक लाइनसँ बैसि कऽ खाउ तऽ उएह बैसि कऽ हमसभ भोज खाइत छलहुँ हेँ एकटा हमर दादाजीके उम्रके लोक छलखिन आओर हुनका की भेलनि ओहो खाने खाय लेल बैसल छलखिन हुनका अचानकसँ चक्कर आबि गेलै आओर ओतय जतेक छलखिन सभ अपन खाना छोड़ि कऽ उठि गेलखिन हम बच्चा बच्चाके बात कए रहल छी कि सभकेओ छोड़ि कऽ उठि गेलै हुनका उठाबैके लेल सभ हुनका उठेलकै कतय गेलै भोज कतय गेलै खाना सभ छोड़ि कऽ हुनका उठाबैमे लागि गेलै मतलब बहुत एतेक खुशी मिलल देखि कऽ कि देखियौ एतय एखनहु गाममे से अपनासँ पहिने अनका राखल जाइत छै कि नहि ओ पहिने छै उएह चीज शहरमे अहाँके जान जा रहल यए अहाँ मरि रहल छी दुनिआँके कोनो मतलब नहि इएह दुआरे हमरा गाम बहुत नीक लगैए हमरा गर्व होइए अपना आपपर कि हम गामसँ छी